हमर सभक संस्कृति बहुत नीक रहल अछि शुरूसँ ही जेना हमरा सभक बतायल गेल अछि जे मतलब वेद पढ़ै के लेल गीता पढ़ै के लेल हमरा सभके पूजा पाठके लेल बतायल गेल अछि जेना हमरा घर सभमे अपन घरसँ दू किलोमीटर हटि कऽ एकटा मन्दिर छल बहुत पुरान मन्दिर छल बाबा तुलेश्वर स्थान के कऽ हमरा गावमे किछु किछु बहुत पुरान धरोहर सभ जेना दूटा दुर्गा मन्दिर अछि पुराना दुर्गा मन्दिर अछि नया दुर्गा मन्दिर अछि काली मन्दिर भी अछि तऽ हमर सभके संस्कृतिके जहाँ तक संरक्षण शुरूसँ ही कएल गेल अछि तऽ ओहि हिसाबसँ हमहुँ सभ अपना आप के ढालि रहल छी अभी आ जेना संस्कृति के लिए हमसभ गुरुकुल के निर्माणमे लागल छी हमसभ चन्दा इकट्ठा कए कऽ गुरुकुल कऽ लियऽ मतलब कऽ रहल छी आ जेना संस्कृति धरोहर जेना हमर सभके बाबा तिलेश्वर मतलब स्थान अछि बहुत बहुत पुरान मन्दिर अछि आ ओकर ओहिमे हमसभ जाइ छी भोलन्टिअर के रूपमे काज करै छी मतलब उम्हुरका ब्यबस्था सभके भी दखै छी कमिटी के साथ साथ कमिटी के साथ साथ हाथ मिलैक काम करै छी जेना आब भीड़ लगैत अछि बहुत बहुत मतलब लोकमान्य मन्दिर अछि बहुत दूर दूरसँ आदमी सभ अबैत अछि एहिमे तऽ हम सभ एहिमे भोलेन्टियर के रूपमे काज करै छी कमिटीके मतलब हमसभ मदद करै छी एक तरहसँ कहल जाय तऽ साफ सफाइसँ लऽ कऽ हरेक चीजमे सहयोग रहैत अछि जेना हमरसभके मतलब दुर्गा पूजा के टाइममे दुनू दुर्गा मन्दिरमे पूरा भीड़ रहैत अछि तऽ हमसभ ओहूमे भोलेन्टियरमे काज करै छी भीड़ सभक सम्हारै छी आ आदमी सभक जागरूक भी करै छी जे अपन संस्कृतिके लेल जे कुछ काज करू जेना हमसभ अभी गुरूकुलके लेल कऽ रहल छी तऽ ओहिमे बहुत आदमी सभ सहयोग करलकहँ आओर आगा भी उम्मीद अछि जे हमरा सभके गार्जियन सभ भी सहयोग तऽ कए रहल अछि आ जेनाकि छै जे बहुत निम्न स्तरके आदमी सभ भी छल तऽ ओ सभ भी हमर सभके समर्थन कऽ रहल अछि आ सुझाउमे तऽ मे एहि रहत जे जते भी मतलब छै गुरुकुल ब्यबस्था जेना पहिला रहै ओहिना ओहि गुरूकुल ब्यबस्था फेरसँ शुरू कएल जाउ वेद वेद सभके गीता सभके ज्ञान हरेक नागरिक के होना चाही मतलब हर जगह सिर्फ भारते टा मे नहि अन्य देश मे भी एकर सभके ब्यबस्था होबाक चाही